जशें की आमकां खबर आसा पयलीं काळार चडशे जॉब्स नाशिल्ले म्हणजे जशे लोक भाजयो विकतालो नुस्तें विकतालो शेतकम करतालो आनी आपलें घर चलयतालो पूण आतांचे पिळगेक आमच्या भारतांत खूब अशे वेवसाय मेळिल्ले आसात जशे की यू ट्यूबाचेर ते कंटेंट क्रियएटर म्हण आसतात प्लस रिल्स करतात तातूंतल्यान तांकां पयशे मेळटात तशेंच ते एक्टींग करतात कॉमेडियन मागीर ट्रॅवल करून न्यू न्यू व्लॉग करतात ब्लॉग करतात तातूंतल्यानूय तांकां पयशे मेळटात तर ही यू ट्यूबर जावपाची किंवां कंटेंट क्रियेटर बी जावपाची किंवां कॉमेडियन जावपाची जी वेवसाय आयिल्ले आसात ते आतां आयिल्ले आसात तर ते आयच्या पिळगेक फक्त पयशे करून घेवपाचेंच एक साधन अशें न्हय पण जरी तें जर एक कोणूय फाल्यां व्हडलें एक टिचर जर जालें जाल्यार एक प्रोफेसर जर जालें आनी तांकां दिसता की त्यान भायर आनी कितें दुसरें करचें आनी तांकां जर ही यूट्यूबर म्हणून आवड आसा जाल्यार हें सुद्दां वेवसाय म्हणून ते करूंक शकतात जसो जसो तांकां टायम मेळटा म्हज्या मतान हे जे यूट्यूबर कंटेंट क्रियेटर किंवां कॉमेडियन आनी जे व्लॉग करतात ट्रॅेवल करून जेवणा बद्दल आसूं किंवां कसले शिकोवपाच्या विशयाक दरून सुद्दां कारण इतल्यो कॉम्पिटेटीव एग्जाम सुद्दां सुरूच आसात जश्य की नेट एग्जाम म्हण मागीर पॅट एग्जॅम्स तशेंच सी ई टी जाता तशेंच कांय यू पी एस सी एग्जॅ्स आमच्योसात एम पी एस सी एग्जाम्स आसात तर त्यो एग्जॅाम्स आन्सर करपा खातीर त्यो बरोवपा खातीर बरे तरेन जर शिक्षण घेतलें जाल्यार भुरग्यांक चडशी नॉलेज आसना आनी कांय वेळार ती टिचऱ्यांक भिवन सुद्दां विचारपाक फाटी फुडें जातात तर ह्या वेळाचेर जेन्ना एक यूट्यूबराचो जो विडियो आसा तें पळोवन सुद्दां आमची भुरगीं शिकतात तर म्हाका दिसता की ही जी आयची पिळगी आसात जी तरणाटी पिळगी आसात तांच्या आंगान रगत सळसळटा सो बरे तरेन तांच्यांनी खूब किदें करूं येता हें न्यीव जे यूट्यूबर किंवां न्यू जॉब्स जॉब्स एक्वायर करीत जाल्यार आपणायत जाल्यार